नोंथांमोननि एजेन्सि निफ्राय गारि गंसे बिहदोंमोन आं बडलेण्ड इउनिभारचिथि निफ्राय कारिगावसिम थांनो नाथाय ड्राइभारा दाबो सैफैया सौफैसिगोन सौफैसिन ल होनो दाबो सौफैया बेराद गोबाव जाबाय बिनिखायनो आं नो दा गारिखौ नांला आं नेनो हाला गारिखौ केनसेल खालामो आं